जोंनि बाक्सा जिल्लायाव गोबां हारिमुवारि आरो रायजोयारि गोबां धोरोमारिफोर दं जेरै जोंनि बाक्सा जिल्लायाव बायदि बायदि धोरोमनि मानसिफोर दं जेरै खृष्टान हिन्दु बायदिसिना आरो गोबां हारि हारिसाफोरनि मानसिफोर दं जेरै बर' हारसा मुस्लिम आदिबासि बेंगलि बायदि आरो बे गासै गुबुन गुबुन हारि हारिसाफोरनि मानसिफोर एबा गासैबो धोरोमनि मानसिफोरानो गासिबो मिलायनानै थायो एबा रोखोम रोखोम धोरोमारि माखासे खामानिफोराव मदद होलायो एबा जोंनि गासिबनिबो सान्नायफोरा गोरोब लायो एबा गासिबो गोरोब लायनानै थानो नाजायो जेब्ला गुबुन हादरनिफ्राय सासे सुबुङा जोंनि बाक्सा जिल्लायाव फैयो अब्ला बिसोरनो जोंनि माखासे जेरै हारिमुवारि माखासे गान्नाय जोमनाय जानाय लोंनाय थानाय बायदिसिनाफोरखौ बिसोरनो बिजिरनानै होगोन एबा बिसोरखौ बुजिहोनो नाजागोन आरो बेफोर गासैनिबो सोमोन्दै बिसोरनो बिजिरनानै फोरमायगोन जाहाथे बिसोर बुजिनो हायो आरो जोंनि हारिमुवा गोदोनिफ्राय मा बायदि सोलिबोगासिनो दं एबा दासिमबो मा बायदि जोंनि हारिमुखौ जोंनि मानसिफोरा फोथांनानै लाखिबाय दं बेफोरखौ बिसोरनो मोजाङै बिजिरनानै होगौमोन